ہلو دانش جی سے مجھے بات ہو رہی ہے مجھے بیس تاریخ کو اگلے منتھ جو ہے جانا ہے ایک باراتی میں آپ کے پاس کون کون سی گاڑی ہیں ہمیں گاڑی بک کرنا تھا باراتی میں لے جانے کے لیے میرے پاس چالیس آدمی ہیں جس میں سے پندرہ بیس آدمی تو واقعات جو ہے بائک سے ہی چلے جائیں گے اور اس کے بعد جو بھی کچھ بچتے ہیں آپ کے گاڑی میں جانے کے لیے آپ کی گاڑی کا کیا ریٹ ہوگا آپ بتائیں ایک گاڑی پہ تین ہزار ارے بھائی میرے گاؤں سے پانچ سو پانچ سو یا پندرہ سو زیادہ سے زیادہ لیتا ہے اچّھا جی آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے جو پندرہ سو ریٹ لگا رہے ہیں انووا ہے انووا ارے میرے گاؤں میں میرے گھر پہ سے جاتی ہے تو گاڑی ہزار روپئے سے زیادہ نہیں لیتی ہے وہ اسی میں ان کا تیل بھی ہے اور ڈرائیوری بھی ہے آئیے آپ اس کے بعد آپ کو آر ٹی مل جائے گا جو ملنا ہیں اس کی باتیں تو الگ ہے آپ کیا لیجیے گا وہ بتائیے سیدھی سیدھی بات ہے بھائی کتنا بارہ سو بھیا بارہ سو میں تو نہیں چلے گا ہزار روپئے ہزار روپئے میں ہو جائے گا ہزار روپئے آپ ہزار پہ راضی ہو جائیے تو بھائی ہم لوگ پانچ گاڑیاں ہمیں ہمارے گھر پہ آپ بھیج دیجیے